हम जाइत रहियै रास्तामे तऽ ओहो हमरा सभकेँ साथे ट्रेनके बोगीमे बैठल रहलखिन तऽ ओ अपना समाज आओर घर परिवारके बारेमे बतेलखिन हमहुँ सभ बतेलियनि दू चारिगो जेन्टस रहलखिन आओर दू चारिगो महिला रहलखिन जाहिमे हमहुँ एकगो रहियै ओ अपना शहरके क्षेत्रमे से बात केलखिन जैसे ओ अपना घर परिवारके बारेमे बात केलखिन जाहिमे ओ अपना माता पिताके सेवा करेला बच्चा पर अच्छासँ ध्यान देवेलए पढ़ाइ लिखाइ पर ध्यान देवे लए ओ अपना भाषामे बोललखिन अछि हुनकर भाषा हमरा बहुत अच्छा लगलै ओ अपन मातृभाषा बोलि रहथिन एहि चलते हम भी अपन मातृभाषा बोललियै लेकिन मनुष्यके सभसँ पहिल बात इएह है कि अपन मातृभाषा नहि भूलएके चाही अपन अपन मातृभाषा आ सन्स्कृति हमेशा याद रखेके चाही जाहिमे हमहुँ अपन भाषा बतैली कि हम सीतामढ़ीके रहै वाली छी जाहिमे माता जानकीजीके जन्म हौले सीतामढ़ीमे आओर जे अथि मन्दिरमे आओर जैसे पुनौरा धाम हो गेलै ओहो सीताजीके सीतेजीके जन्मके है आओर बान पाकड़के पेड़के बारेमे बतैली जाहिमे सीता सीताजीके ओहि लग डोली रखल है आओर एहि सभके बारेमे बतैली ओ बहुत हमरा अच्छा लगलक हुनकर भाषा सुनके तऽ हमहुँ अपने भाषामे बोलली हमर अपन भाषा बहुत सुन्दर लागलक मिथिला भाषामे लेकिन कही भी जाउ लेकिन अपन भाषा मातृभाषा नहि छोड़ैके चाही एहि चलते हम अपने भाषामे बतैली कि हमरा सीतामढ़ीमे कोन कोन से महत्वपूर्ण स्थल अछि